जी हाँ हम इंडियन आइडल जैसे म्यूज़िक रियलटी शो देखते हैं और हमारा पसंदीदा प्रतिभागी है वह है सोनू निगम सोनू निगम एक बहुत ही अच्छा गायक है उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि भाई हमारे दिल को छूती है वह इतने अच्छे गायक कलाकार हैं कि वह बहुत ही अच्छा गाते हैं वे किसी भी स्थिति में हों उनका गाना हमें अच्छा लगता है वह हमारे जो गायन है उसको बेहतर बनाने में अच्छा योगदान रहा है उनका और वह आगे भी ऐसे ही गायन को गाते रहेंगे जिससे कि हमारे देश का सम्मान मिलेगा देश की ऊँचाईयों को छूने का मौका मिलेगा हम देखते हैं सोनू निगम एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं गाने के मामले में वह बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही अच्छा संगीत गाते हैं उनकी आवाज़ मधुर एवं बहुत ही सुशील है वे सभी से संबंधित गाने गाते हैं जैसे की भक्ति संगीत हुए देश भक्ति हुए अध्यात्म हुए तो वह इन सभी से संबधित गानों को अपने मुख से गाते हैं